स्वतन्त्रता आन्दोलनमे सबसँ पहिले महात्मा गाँधी सुभाष चन्द्र बोष भगत सिंह चन्द्रशेखर आजाद झाँसी की रानी लाला लाजपत राय हिनकर सबहक बहुत पूर्ण योगदान छल जे अंग्रेजके सङ्गे एगो अन्दोलन कऽके लड़ाइ लड़य छलथि आओर हुनकर सबके बड़ सहयोगसँ हमर देश जे छै से आजादीके मने बहुत करीब लड़ाइ लड़िके आजाद भेल आओर अइ विषयमे हमरा सभके बच्चाके जे छै से जानकारी नहि भऽ पबय छै कि इतिहासमे छुपाओल गेल छै जे हमर सभके देशके आजादी करयमे हिनकर सभके कतेक पैघ योगदान छलनि आओर ओइ योगदानके किताबमे नहि जगह देल गेल छै